आमच्या गोव्यान खुबशे कला आसात पण ततूंतलीं जर दिवपी जर उदाहारणां आसा जाल्यार दोन उदाहारणां ही वाली आनी चित्र तें आमच्या गोव्यातले गावडा कम्युनिटीया तेंच्यांनी समळून दवरलेलें आसा आनी आतांचे लोक ते म्युजियमांनी राखून ते प्रिजव करतात